भारत तऽ आधुनिके कालसे बहुत पहिलैएसे योग योग रऽ योग आर तऽ बहुत धिआन देल गेलै भारतमे अभिओ बहुत सारा योगके गुरु छथिन जइसेकि अभी बाबा रामदेव हुनकर अभी चलबो करै छै अलग अथी पतञ्जलि आयुर्वेद कहै छथिन ओकरा हुँ आयुर्वेदेके सबचीज बनल छै तरह तरहके चीज जेकि आदमीके लिए बहुत स्वस्थ मतलब स्वस्थ रखै छै आदमीके ओसभ कहै छथिन कि आदमीके वएह आओर ओ योगो करबाबै छथिन आओर हुनकर योग हम देखै छिए बहुत आदमी हुनकर योग देखै छै भारतमे आओर योग ओ अप्पन जाहि हिसाबसे योग करि करिके अप्पन शरीरके जाहि हिसाबसे लचीला बनेने छथिन आओर जे हिसाबसे ओ इहो उमरिमे जे हिसाबसे ओतेक स्वस्थ छथिन देखे लायक छै आओर काबिले तारीफ छै ओसब चीज तऽ योग वएहके देखबै छथिन ओ इन्सानके कि योग कएलासे आदमी कतेक स्वस्थ रहि सकै छै हमहूँ आर हुनकासे बहुत प्रेरित छी आओर हुनकासे हम तरह तरहके योग सिखलिए हँ हुनका देखि देखिके जेकि बहुत हमराले फायदेमन्द सिद्ध होले हँ हम हमहूँ अभी बहुत स्वस्थ छिए हम अपन मातो पितोके कहै छिए कि ईसब करैके चाही आओर ईसब योग देखहो ईसब योग करहो बहुत सारा योग बतबै छथिन करैले आओर ई योग कएलासे पहिलेसे पता छै हमरा आर हमे आर इसकुलोमे पढ़लिए हँ कि योग करैएके चाही इन्सानके योग करलासे आदमी स्वस्थ रहै छै शरीर लचीला रहै छै शरीर स्वस्थ रहै छै बहुत सारा बेमारी जे होइ छै ओ नहि होइ छै योग कएलासँ आदमी फिटो रहै छै हम्मे हमे तऽ अभी छिए जवान युवा छिए तऽ हम नित योग करै छिए आओर योग करै छिए तऽ ओकरासे हमरा स्वस्थ रहबे करै छिए आओर शरीरो कनि फिटफाट छै मजबूत छै शरीर लचीला छै तऽ ओ जल्दी अथिओ नहि होलऽ जल्दी किछु चोटो नहि लागल गोड़ आर जल्दी तबिअतो खराब नहि जल्दी शरीरो दरद नहि कएलक योग कएलाके तनि फायदा छै बहुत फायदा छै शरीरो जल्दी दरद नहि कएलक आर बहुत होइ छै आर माता पिताके जहिआसे बोललिए हइ ने हम तहिआसे हुनकोसभकेँ सुधार होलनि पहिले ओ आर कहै रहथिन कि देखही गोर दरद करै छै बैठैमे नहि होबै छै आब ओसब दिक्कत कमि गेलनि हुनकोसभकेँ योग जहिआसे कएलखिन हँ हमे तऽ देखबे करै छिए हिनका बाबा रामदेवके आओर बहुत सारा गुरु छथिन लेकिन हम तऽ हिनके देखै छिए आओर बहुत अच्छा गुरु छै छेबो करथिन इनको बहुत उमरि हो गेलनि लेकिन अभिओ तक अभी ही स्वस्थे छथिन आओर एकदम हुनको शरीर बहुत लचीला एकदम तरह तरहके योग करिके देखैथुन लगबे नहि करै छै कि कोइ इन्सान कै सकै छै ओहन योग करै छथिन गोड़के एना मोड़ि लै छथिन हाथके एना मोड़ि लै छथिन ओसब देखलासे लागै छै अच्छा आदमी कि अच्छा आदमी एहनो इहो सब चीज कै सकै छथिन हम तऽ हुनकासे बहुत प्रेरित होलिए हँ प्रेरित करै छथिन ओ हमरा आर बहुत इएहसब कहिके हम तऽ तरह तरहके अपन दोस्तोके बोललिए हँ अलग अलग दोस्तके जकर तबिअत बहुत खराब होइ गेलै जे एकदम मोटापा मोटा हो गेलै रहै जवानिएमे ओकर शरीर उरीर एकदम दरद उरद करै रहै बहुत लेकिन ओ योग उग केलकै तऽ ओकरो सीखि गेलै हँ बहुत अब तऽ ओहो स्वस्थ छै